जी मैं बिलकुल वीडियो गेम के बारे में जानती हूँ मैंने वीडियो गेम बहुत बचपन में खेले हैं वीडियो गेम बन्दूक से मारते हो तो मैंने वो वाला खेला है और भी एक दो वीडियो गेम हैं मैंने वो खेले हैं रिमोट से आप प्ले करते हो चलाते हो वीडियो गेम के अन्दर जो मुझे चीज पसंद थी वो ये थी कि आपको ऐसा लगता है कि सच में वो चीज़ें आपके साथ हो रही है आप खुद ऐसा फ़ील करते हो जब आपको उस रिमोट से जब आप वो वीडियो गेम प्ले करते हो अपने हाथ में लेकर आपको लगता है कि खुद आप वहीं पर हो और आपके साथ वो चीज़ें हो रही है तो आप बहुत एक अलग एक ऐसी उस पर चले जाते हो कि सारी चीज़ें आप ही के साथ हो रही है आप इतना उसके अन्दर खो जाते हो और मुझे वीडियो गेम बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत बार खेला है